राजस्थान में हेणा घणेई सांस्कृतिक मेला जहिड़ा तीज गणगोर ॿियों जयपुर में जीण माता जो मेलो बि आहे सीकर में बेनेश्वर आहे डूंगरपुर में जनजातिअ कुंभ जो मेलो बि आहे श्री महावीर जी सवाइ माधुपुर मेलो बि आहे रामदेवरा में रूणेचा बि आहे जैंमेश्वर जीअ जो मेलो मुक़ाम बीकानेर में कार्तिक पूर्निमा जो पशुअनि जो मेलो बि आहे ऐं पुष्कर अजमेर में शाम जी जो मेलो बि आहे जेके असांजे राजस्थान में ई ॾिठा वेंदा आहिनि